میرے علاقے میں نقل حملے کے طریقوں میں بہترین لانے والی کس چیجوں میں جیسے کہ بسوں کو بڑھانا ٹرینوں کو بڑھانا ضروری ہے جیسے جگہ جہاں پہ راستہ کو بہتر کرنا ضروری ہے بس اور ٹرینوں میں یہاں پہ کم بس اور ٹرین رہنے پر کے وجہ سے ہمیشہ بھیڑ بھاڑ میں دیکھنے کو ملتی ہے جس کی وجہ سے لوگ بہت پریشان رہتے ہیں اس سے میں یہ کہنا چاہوں گا کہ ان جگہوں پہ ٹرین کو اور بس کو زیادہ سے زیادہ بڑھایا جائے اور سڑک اور ریل کی پٹریوں کو بہتر کیا جائے جس سے سفر میں ہونے والی دسواریوں کو دور کیا جا سکے